ॻायण में साहु जो वॾो अहमु थींदो आहे साहु खे चङी तरहं सम्भालिणो पवंदो आहे जीअं गले में बि कुझ ख़राश न थिए सांस चङी तरहं हले उन साहु खे मुंहिंजी प्रेक्टिस बि आहे प्लस मूं ॾिठो बि आहे घणण ई खे पहिरीं बि हूंदा हुआ जेके कलाकार हिंदी कलाकार बि घणेई आहिनि अनूप जलोटा आहे जेको वॾो वॾो साहु में खणी वेंदो आहे पाण खे किथे किथे पहुंचाईंदो आहे उनखे बि मूं ॾिठो आहे असांजे आदिपुर में बि आहे हिकिड़ो गज़ल भाई आहूजा दुष्यंत आहूजा जेको सुठो गज़ल कलाकार आहे उनजो बि आवाज़ मूं ॿुधो आहे दोस्त ई आहे मूंसां गॾ घर में बि वेहंदो आहे अची त हुनजो आवाज़ बि चङी तरह हू रियाज़ कंदो आहे पर्मानेंट असांजो रियाज़ कॾहिं कॾहिं रूकिजी बि वेंदो आहे कूड़ छो ॻाल्हाइजे केॾी महिल कम एड़ा अची था वञनि त रियाज़ भुलजी था वञू किथे ॿाहिरि थो वञिणो पए त रियाज़ रूकिजी वेंदो आहे पर हिनमें रियाज़ कंटीन्यू हुजे त तमामु सुठो ॻायण वारा त ट्रेन में बि ॻाईंदा आहिनि त प्लेन में बि ॻाईंदा आहिनि त बाथरुम में बि ॻाईंदा आहिनि जिते उन्हनि खे टाइम मिले हीअ त शौंक़ु जी ॻाल्हि आहे पर हुओ रियाज़ चङी तरह हुजे त स्वांस में नियंत्रण थी वेंदो आहे ऐं उनसां पोइ का बि तकलीफ़ न थींदी आहे माण्हू चङी तरहं ॻायी सघंदो आहे मां बि ईअं ई कंदो आहियां पंहिंजे रियाज़ खे चङी तरह पर्मानेंट करण जी कोशिशि कंदो आहियां जीअं हली सघूं ऐं अॻियां वही सघूं केर कंहिंसां ॻाल्हाए बि सघूं त केरु ॿुधी बि सघे असांखे ऐं जेके ॿुधायूं सो चारि जीअं चारि माण्हू ॿिया बि वठी अचे ऐं असांखे अची ॿुधे अहिड़ी मुंहिंजी आशा हूंदी आहे